ہمارے حیدرآباد میں عمر رسیدہ لوگوں کی آبادی بہت ہے اور یہ بہت بڑا کام ہے ان لوگوں کی دیکھ بھال کرنا اور ان کو ٹائم پر کھانا کھلانا ضروری ہے اور ان لوگوں کو وقت پر کھانا کھلانا ہوتا ہے اور یہ کام ہماری ہماری ذمہ داری ہے اور یہ ہم لوگ ہمارے تلنگانہ حکومت بھی عمر رسیدہ لوگوں کو پینشن دیتی ہے اور ان کو پڑھنے کے لیے بکس بھی دیا جاتا ہے ان کی پینشن میں سے تا کہ ان کا دھیان وہاں یہاں نہیں جائے ایک جگہ رہے ان کو ہمیشہ بزی رکھنا چاہیے ان کو پڑھنے کے لیے بکس دیا جاتا ہے ان کی پینشن میں سے ان کی دوائی وغیرہ اور ان کی جو بھی دوائی ہوتی ہے وہ اسے میڈیکل سے خریدتے ہیں اور وہ ان کو دیا جاتا ہے اور ہم لوگ کو ان ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم بڑے لوگوں کی عزت کریں اور ان کو بہت اچھے طریقے سے رکھے ان کی ان کی مدد میں آئیں ان کے کام میں آئیں ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے